आं मैगं फोयो जावफ्ले जुवफ्ले मुला फोयो दुन्दिया फोयो लाफा फोयो लाय फोयो बिफां गायो आङो नारें जुम्ब्रा सुमफ्राम खमला मोनजाबायबो गायनायखौ थांबायबो मैगं थाइगं जावफ्ले जुवफ्ले मावो आंनो रावबो फोरोंनाङाखै आं गोसोबादि मावो जावफ्लेलाबायनानै गायलाबायो आङो गायबानो मोनजायो खानानै ओंखायनो खस्थ' खालामो आङो मावो आङो बिफां लाइफांखौबो गायलाबायो आङो फिथाइ सामथाय जानायखौ सुमफ्राम बिफां जुमब्रा बिफां खमला बिफां गायो आङो बानलु बिफां गायो आङो फानथाव गायो बाइगन गायो जेखौबो गायजोबो आङो न'आवनो मावजोबो आं जावफ्ले जुवफ्ले लाफा फोयो लाइ फोयो दुन्दिया फोयो आलु गायो बेफोर मावनो हानायखौ मावजोबो आङो जावफ्लेनानै खस्थ' खालामनानै जायो आङो बायनानै मालाय बेसे जानो न'आव खस्थ' खालामाबालाय न'आवनो जावफ्लेयो फोयो मावो आङो गासैबो मावबायथायो नारेंबो मोनजाबाय सुमफ्रामबो मोनजाबाय गायनाय गायनायखौ लाफाबो मोनजाबाय दुन्दियाबो मोनजाबाय बायगन फिथाइबो मोनजाबाय खाना मोनजाबाय आलुआथ' दा गायनायसो बोथोर नालाय बेखौ मोनजाथ'वाखै बेहा देरि दङ आलुआ दा नै बे लाइ लाफाफ्रा थाब थाब मोनजायो आरो रज'बानो मोनजाबाय सब्थानै सब्थाथामजोंनो मोनजायो खानानै फुनानै मोनजायो दुन्दियाफ्राबो बेफोरखौ थाब थाब मोनजायो जाखांबानो जावफ्लेनानै फोलायबाय फुनानै जाजोब्बानो जावफ्लेनानै फोलायबाय बानलुखौबो न'आवनो फोयो न'आवनो गायो आङो फुलि जावायनानै न'आवनो फोनानै गायो थायबानो मोनजायो लाफा मोनजायो दुन्दिया मोनजायो गासैबो मोनजाजोबो न'आवनो फिथाइ सामथायआबो हाननानै मोनजायो नारेंआबो जुमब्रायाबो सुमफ्रामफ्राबो फानथाव फिथाइ मा फिथाइ खानानै मोनजायो गायो आङो लाफा गायो दुन्दिया गायो लाय गायो बेसरबो फोनानै जायो बेसरबो गायो फोयो गासैबो मोनजाजोबो मावबानो मोनजायो बानोल' नाङा जावफ्लेनानै फोखायो आं सोलोंखानाय उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानै जाग्राखा नालाय आङो लाय फोयो लाफा फोयो दुन्दिया फोयो मुला फोयो गासैबो फोनानै न'आवनो जाजोबो आं लाइ लाफा दुन्दिया फुनानै जाखांबाथाय आरो गोदान जावफ्लेलायबाय आरो फोलायबाय लाइखौबो बिदिनो फुनानै जाबाथाय आरो फोलायबाय गायनानै न'आवनो फोयो आं दुन्दिया लाफा बायदिसिना महर मैगं बिलाइ गोथां जानो मोनजायो फानथावआबो थायबानो मोनजायो बायगनफ्राबो थाइबानो मोनजायो फोबायथायो आङो जाबाय थायो आङो फुलायबाय जालायबाय आरो जावफ्लेलायबाय आरो फोलायबाय फोबायथायो जाबायथायो थाखो थाखो हा जावफ्लेयो फोयो जाखांबानो फोलायबाय जाखांबानो खुबैबाय बिदिनो फुनानै जाजोब्बानो गोदान गोदान फोबाय थायो आं दुनदियाखौबो फुनानै जाखांबानो फोयो लाइखौबो फुनानै जाखांबानो फोयो लाफायाथ' रज'बा बेखौनो खानानै मोनजाबाय थाखायोखा बेखौथ' खेबसे माबानायानो थाबाय थायो बेहा खाना मोनजाबाय बे लाय मुला बेसरफ्रा बेफोरबो फुबाथाय जोबो नालाय आरो गोदान फोफिन्नांगौ जाहैयो जावफ्लेनानै फोलायबाय जालायबाय दुन्दियाफ्राबो फुनानै जाबानो जोबो नालाय गोदान गोदान फोनांगौ गोदान जानांगौ बिदिनो खालामबाय थायो आङो फिथाइ सामथायआबो थायबानो हाननानै मोनजाबाय नारें फिथाइ खमला फिथाइ सुमफ्राम फिथाइ बयबो मोनजाजोबो आंबो मोनजायो बिदिनो फोबाय थायो आङो लाफा दुन्दिया मुला लाइ गासैबो फोबाय थायो आङो आलुफ्राबो गायनानै दोननांगौ बे बेदर थांनो टाइम नांगौ नालाय बेहा एसे गोबाव बिसोरखौ इसे गोबावजोंसो मोनजायो बे लाफा दुन्दियाफोरखौ थाब थाब मोनजायो लायफोरखौ बेखौथ' थाब थाब मोनजायो सब्थानैसोजोंनो मोनजायो रज'बानो मोनजायो आरो जाखांबाथाय आरो फोलायबाय मालायबाय बिदिनो खालामबाय थायो आङो दलद थाया आङो मावलु मावला जावफ्ले जुफ्ले फोबाय थायो आङो हा हु जावफ्ले जुवफ्ले मैगंफोरखौ बायनो बायो आं जावफ्लेनानै न'आवनो फोबाय थायो आङो लाइ लाफा बायदिसिना मुला दुन्दिया फोबाय थायो